भारतीय परिवहन व्यवस्था ठीके ठाक यऽ लोग सब जे छै जादातर ट्रेनसंँ घुमैए लेकिन ट्रेनमे जतय लोकल डिब्बा रहना चाही ओते लोकल डिब्बा नहि रहैए रिजर्वेशन वला जादा डिब्बा रहय छै ओहि चक्करमे जे छै आम आदमी सब जे छै से रिजर्वेशन नहि करि पाबए छै लोकल डिब्बामे जे छै भेड़ बकरी जकांँ आदमी जे छै से चढ़ल रहैए तऽ डिब्बा कम छै तऽ लोकल डिब्बा जे छै अगर ट्रेनमे बढ़ाए देल जाए आदमी सबकेँ यात्रा करएमे सुविधा हेतै ओना तऽ जे छै विकल्पमे बस ऑटो चलए छै लेकिन बस ऑटोके किराया जे छै रेलगाड़ीके अपेक्षा महँगा छै आ दुर्घटनाके से डर रहैए तहि दुआरे आदमी सब सुरक्षित यात्रा जे छै रेलगाड़ी से ही समझय यऽ जे रेलगाड़ी से ही आदमी सब यात्रा करैए रेलगाड़ीमे जे छै लोकल डिब्बा बढ़ा देल जाए आ आदमी सबकेँ सुविधा मिलतै किछु ट्रेनसँ कम छै तऽ अगर ट्रेनोके संख्या बढ़ा देल जाए लोकल वला आदमी सबकेँ सुविधा हेतै